चित्रकार अणभवांतल्यानूच शिकता पयली जें चित्र काडटना तो चुकी करतालो तो आतां अणभवांतल्यान त्यो सुदारूंक मुखा वयलीं जीं चित्रां काडटलो तातूंत त्यो चुकी उण्यो करतलो वो करचोच ना आनी अणभव आपले तो चित्रा वरवीं अव्यक्त करतलो त्याच भायर जीं ताचीं भावणां आसात म्हणुया चित्र काडटना जर तो आयज उदास आसा जाल्यार ताचें चित्र उदास अशें दिसतलें त्या भायर खोशी आसा जाल्यार तो खुशालकाय व्यक्त करतलो आनी जिवितांत जर तर कोडू अणभव घेतला म्हणगे जिवितांत कितें तरी वायट घडलेलें आसा तर तें सुद्दां तो पोट्रे करूंक शकता आपल्या चित्रांतल्यान